बे आङो माबा टाबआवहाय फुल गायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टाबआव गायनो थाखाय मा फुला मोजां जागोन माब्ला दै होनांगोन बेसे हासार होनांगोन बेनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा नोंथाङा जाय बार' मास बिबार बारो आरो औ औ औ

अ

औ औ

औ औ

औ औ

औ औ

ए औ औ औ औ औ

औ औ औ दे होनबा ना